हम मैं अपने नौकरी और करियर के संबंध भविष्य में अभी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ जिसमें फर्स्ट ग्रेट और कॉलेज लेक्चरारशिप की भी तैयारी कर रहा हूँ तो मैं अपना भविष्य ये देखता हूँ कि मैं आने वाले टाइम में एक स्कूल लेक्चरार की पोस्ट और उससे भी आगे एक उसके हिसाब से पद बढ़ते जाते हैं आगे से आगे प्रमोशन होगा प्रमोशन में मैं अपने आप को एक डी डी ओ डी ओ प्रिंसिपल से डी ओ डी ओ से डी ओ ओ अलग अलग रैंक होती है तो रैंक में सबसे टॉप की जो रैंक होती है जे डी ज्वाइंट डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर तक मैं जाना चाहता हूँ और मैं ये अपना भविष्य यही देखता हूँ कि मैं शिक्षा विभाग के अंदर ही एक हाईएस्ट और हाईएस्ट सबसे ऊँची पोस्ट पर जाना चाहता हूँ और ये मेरा भविष्य है और उसके साथ साथ मैं अभी बिजनेस भी करना चाहता हूँ जिससे कि मैं अपने लाइफ में और आगे बढ़ू जिससे मेरा भविष्य जिसमें मैं दुनिया की सबसे टॉप लेवल पे बिजनेसमैन बनूँ और एक शेयर मार्केट का भी बिजनेस मैं चाहता हूँ